जबलपुर की मुख्य उगाए जाने वाली फ़सलों में दो एक तो गेहूँ है और दूसरा चावल है यहाँ पर ज़्यादातर चावल और गेहूँ का ही अपन उपयोग करते स्थानीय लोग चावल और गेहूँ ही ज़्यादा यहाँ पे खाया जाता है तो वो रोज़मर्रा तो सभी के घर पर यहाँ पर बन ही जाता है चावल और गेहूँ रही बात सब्ज़ियाँ भी हरी वाली सब्ज़ियों का भी जादा यहाँ पर उपयोग किया जाता है और रही बात अपन अर्थव्यवस्था की बात करें तो गेहूँ चावल के जो बुनाई से ले के मार्केट यानी बज़ार तक आने तक की जो प्रक्रिया है काफ़ी है जैसे कि उनको उगाने वाले किसान हैं वहाँ पर मज़दूरी करने वाले जो मज़दूर जो करते हैं वो छटाई वाले लोगों की जो पूरी मेहनत है जो उनको लाभ मिलता है उसमें उनको रोज़गार प्राप्त होता है इससे उनको रोज़गार मिलता है तो ये सारे सब लोग इससे जुड़े हुए रहते अर्थव्यवस्था से तो सभी को लाभ ही है